ہم دیسی علاقوں میں باہر سفر کرتے ہیں تو بہت سارے مشکلوں کے مشکل کا سامنا کیا کرنا پڑتا ہے کبھی مطلب بھیڑ بہت ہوتا ہے بھیڑ میں کیسے نکلنا پڑتا ہے بھیڑ میں بہت سا مشکل سامنا کرنا پڑتا ہر چیز کی مطلب جیسے ٹرین کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے کتنا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کتنا مطلب کتنا موک مطلب کتنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے تب ملتا ہے تب ٹرین میں سفر کرنے بہت سارا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیز آ جاتا ہے سفر میں اسی لیے بہت سارا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرین کا ٹکٹ کا جلدی نہیں ملتا ہے کہوں جا کے اتنا بھیڑ رہتا نہیں چڑھ پاتے ہیں اسی لیے بہت سارا مشکلوں کا سامنا سب کرتے ہیں اسی لیے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہر مشکل کا سامنا کی کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا ہم جو ہے نا ٹرین پہ پہ چڑھ تو جاتے ہیں پھر اس میں بھی بہت بھیڑ رہتا ہے بیٹھنے کا سیٹ نہیں ملتا ہے کھڑے رہتے ہیں کتنا انسان چڑھ بھی نہیں پاتے ہیں کتنا بھیڑ ہوتا ہے کتنا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے انسان کو سفر میں بہت سارا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے مشکل انسان کو ہمیشہ رہتا ہے سفر میں اسی لیے بہت سارا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے